एहिमे हमरा जे छै तीनू विकल्प हमरा बहुत बढिऑं लागैया पहिलुक जे छै निजी स्वतंत्रता छै ओहो मतलब जखन खेत जायब जाय के मोन होय तऽ जाऊ जखन खेत नहि जायके मोन होय तखन नहि जाउ आ आत्मसंतुष्टि हमरा बहुत ज्यादा मिलैया जे हमरा प्रकृतियोके विकास जे छै बहुत जादा मात्राम होइ छै किएकि ऑक्सीजन एहिसँ ओतय पर्याप्त मात्रामे मिलै छै